असां सिंधी पंहिंजी परम्पराऊं ॾाढी सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं असांजे में चेटी चंडु महालक्ष्मी थधिड़ी हीउ सभु मल्हायो वेंदो आहे ऐं चेटी चंडु ॾींहुं असांजे इते अठ ॾह ॾींहं पहिरों असांजे पाड़े में कार्यक्रम थींदा आहिनि ॿाहिरां ॿाहिरां कलाकार ईंदा आहिनि असां सॼो पाड़ो मिली करे नचंदा आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं राति जो जुलूस निकिरंदो आहे जुलूस में चप्पे चप्पे ते असां खे शर्बत मिलंदा आहिनि तरह तरह जा असांखे परसाद मिलंदा आहिनि ऐं ॾाढे सुठे सां मल्हायो वेंदो आहे असां सभु ॼणा मिली करे नचंदा आहियूं ऐं अखो ॿारंदा आहियूं पलो पाईंदा आहियूं ॻुझी कुनी रधे करे असां नदीअ में विझण वेंदा आहियूं ऐं ऐं चेटी चंडु ॾींहुं ॾीयो ॿारींदा आहियूं सॼो परिवार मिली करे असां झूलेलाल मंदरु वेंदा आहियूं उते आरती कंदा आहियूं ऐं राति जो राति जो वरी भंडारो थींदो आहे ऐं हूअ महा असां महालक्ष्मी ॾींहुं सोरहं कंढियूं ॾींदा आहियूं ऐं कथा ॿुधणु वेंदा आहियूं टिकाणे में पूड़ियूं रधंदा आहियूं हे ठाहे करे सभु पूरो परिवार मिली टिकाणे वेंदा आहियूं ऐं थधिड़ीअ ॾींहुं हिकु ॾींहुं पहिरों असां थधो थधो कंदा आहियूं उन में मिठी कोकी चहिरी कोकी ऐं तरह तरह जूं भाॼियूं रायतो दही बड़ा ही सभु ठाहींदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते असां सॼो ॾींहं पूरो परिवार मिली करे थधो खाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिन हिन हिन प्रकार सां असां सिंधी पंहिंजू परंपराऊं ठाही कंदा आहियूं ऐं असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे